किसाननि जी हीअं ई हिकु वॾी तकलीफ़ आहे कि जेकी बिन मौसम बरसाति पए थी अन जेको हुननि जो नुक़सान थिए थो उहो नुक़सान इन्हनि जो जाम नुक़सान थो थिए त इन्हनि खे ऊअं ई हिकु दिक़त आहे वॾी ॿी कोई दिक़त अथनि कोन